खुलुमबाय सारनिफ्राय मोननैसो बाथ्रा मिथिनो लुगैदों सारा उदालगुरिनि होनना जों मिथिनो मोनदों दा उदालगुरिनि सोमोनदै फंनैसो मिथिनो हास्थायदों सिगां उदालगुरिया माबायदिमोन दा बरथमान उदालगुरि नोगोरा माबायदि जाना दङ बेनि बागै सारा फंनैसो बुङोब्ला गोजोननाय थागोन

आच्चा आच्चा

जाथ'सिगोन सार जों बाखि खोथाखौ जों उनाव रायज्लायसिगोन दोन्थबाय